क्या क्या चाहिए आपको क्या क्या सामान चाहिए हाँ आपको क्या क्या सामान चाहिए

लीची तो अभी बहुत महँगी है लीची तो अभी बहुत महँगी है लीची अभी बहुत महँगी है एक सौ बीस रुपये

तो खरीद लीजिए एक सौ बीस के केला है चालीस रुपये लीची नहीं तीस रुपये नहीं लगेगा चालीस लगेगा चालीस देंगे

और फल है एक सौ बीस का है एक सौ चालीस का है एक सौ सौ रुपये है सब फल का सब किस्म रेट है अंगूर का रेट तो अभी महंगा है अभी तो अंगूर का रेट दो सौ रुपये है आपको हम कैसे देंगे नफ़ा जो होगा उसी में न हम बेचेंगे दुकान से

हाँ है एक सौ बीस के है हम लोग के सामान बाहर से मंगाते हैं लाते हैं रौदा में उसको अच्छा से रखते हैं उसमें परेशानी है तो इसमें महंगा नहीं रखेंगे तो हमको नफ़ा क्या होगा हमको सामान बसिया नहीं है हमको सामान ताज़ा है हमारा सामान सुरक्षित है हाँ उहे दु रुपया एक रुपया कम करेंगे ठीक है